औ संफेरबाय अराव संबा जेब्ला अरा गोमोरो अब्ला बनखौ सुनानै होबाय थानांगौ आरो अरदाबाव संनाय बुस्थुफोरा जेब्लाबो गोथावसिन आरो मिलौदोसिन जायो